अगर जो आप अपना एकाउन्ट किसी को बताते हैं तो उसमें क्या होता है कि ओ टी पी आती ओ टी पी अगर जो आप किसी को अपना बताएँगे तो वह दूसरा आदमी आपका ओ टी पी जानकर आपका एकाउन्ट हैक कर लेगा हैक कर ले क्या तो एकाउन्ट का जितना भी पैसा होगा सब वह अपने एकाउन्ट में ट्रांसफर कर लेगा इसी से बचने के लिए अगर जो कोई आपके पास अनोन काल आ रही है या आपसे पूछ रहा है कि आपका यहाँ यहाँ इतना पैसा लगा है इतना लॉटरी लगी है अपना एकाउन्ट नंबर बताओ आपका पैसा भेज दें तो उसको अपना एकाउन्ट नंबर नहीं बताना है अगर जो वह बोले कि आपके फ़ोन में एक ओ टी पी आई है उसको आप बोलो तो मैं इससे आपका पैसा अभी ट्रांसफर कर दूँ इतना पैसा बहुत फ्राड लोग रहते हैं जो सब बोलते रहते हैं इसीलिए किसी को भी अपना एकाउंट नंबर या अपना ओ टी पी फ़ोन में आया हुआ किसी को नहीं देना चाहिए इससे क्या रहता है कि आपके एकाउन्ट में जितना भी पैसा रहेगा सारा पैसा वह अपने एकाउन्ट में ट्रांसफर कर लेगा इस समय हैकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है हैकिंग हैकर लोग क्या करते हैं कि दूसरे दूसरे फ़ोन के नंबर ऐसे मिलाया करते डायल किया करते हैं किसी का लग गया अगर जो तो वह लग अगर जो फ़ोन उठा लिया तो उससे बोलेंगे कि आपका भैया लक्की इस्पिन में या लक्की उसमें आपका यह नाम आया है आपके पास आपका नाम आया है इसमें आपका इतना पैसा आ गया है अपना एकाउन्ट नंबर बताइए या आपके फ़ोन में ओ टी पी आएगी उस ओ टी पी को आप बताइए तो आपके एकाउन्ट में इ इतने पैसा हैं जो हम ट्रांसफर कर सकेंगे इसीलिए इसी कारण वो लोग आपके एकाउन्ट का जितना भी पैसा रहेगा वह सारा पैसा अपने एकाउन्ट में ट्रांसफर कर लेंगे इसीलिए किसी को भी अपना ओ टी पी या अपना एकाउन्ट नंबर या अपना फ़ोन नंबर नहीं बताना चाहिए ऐसे अंजान आदमी को जिसको आप जान रहे हो कि हाँ यह मेरे साथ है मैं इसको जानता हूँ कोई दिक्कत नहीं करेगा तब तो ठीक है कि हाँ उनका हम ले रहे हैं तब तो हो जाएगा ऐसे अगर जो आदमी ले रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी न दो देने के मतलब यह है कि आपका एकाउन्ट भी फिर वह हैक कर लेगा फ़ोन भी आपका हैक कर लेगा तो इसके इससे आपके फ़ोन का जितना भी डाटा होगा वह सारा डाटा अपने फ़ोन में वह ट्रांसफर कर लेगा जो जो चीज़ें हैं वह सब चीजें उसके फ़ोन में आ जाएँगी आपका एकाउन्ट है एकाउन्ट भी आपका वह उसमें हैक हो जाएगा किसी किसी का किसी का भी पैसा है कोई आदमी बोलता है कि भैया हमारा पैसा इतना आया था वह कट गया पता नहीं कहाँ कट गया वह बोलते हैं कि लोग तुम्हारा फ़ोन हैक कर लिए हैं इसी कारण आपका पैसा कट गया है वह बोलते हैं कि भैया मेरे फ़ोन में यह यह नंबर आया है बोल रहे हैं कि इतना पैसा आपके एकाउन्ट में आएगा आप अपना एकाउन्ट नंबर बता दो ओ टी पी बता दो जैसे बहुत लोग रहते हैं नहीं जान जान पाते हैं गाँव के लोग रहते हैं उनको नहीं पता रहता है बूढ़े लोग रहते हैं उनको भी नहीं पता रहता है कि क्या है यह हुं फ़ोन आया वह पूछते हैं भैया आपका फ़ोन में इतना पैसा आया है वह पैसे की लालच में आकर उनको बता देते कि भैया यह है एकाउन्ट यह ओ टी पी आई है तो उससे हैकर लोगों को क्या होता है वह पैसे टांसफर कर लेते हैं अपने फ़ोन में अब उनको फिर अपना नंबर ब्लॉक कर देते हैं बोलते हैं भैया आपका रुकिए आपका अभी पैसा आ जाएगा इसीलिए किसी भी बूढ़े आदमी हो या किसी नौजवान हो किसी को अपना ओ टी पी या अपना एकाउन्ट नंबर नहीं बताना है किसी को भी कोई किसी का भी कॉल आए ऐसे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं बहुत सारे लोगों का आपके पास फ़ोन आता रहेगा जैसे दिन में एक दो बार तो आएगा ही आएगा बोलेंगे हाँ मैं यहाँ से इस कम्पनी से बोल रहा हूँ या इस ब्रांच से बोल रहा हूँ इसमें आपका इतना नंबर आ गया है आप आपका लॉटरी लग गया है लॉटरी के बहाने पता नहीं कितने लोगों का पैसा खींच चुके हैं और हैकर लोग क्या करते हैं आपका फ़ोन पूरा हैक कर लेंगे तो वह आपसे पूछेंगे नहीं कि भैया आपका ओ टी पी कितना है आपका एकाउन्ट नंबर कितना है वह आपका फ़ोन हैक करने के बाद वह खुद अपने फ़ोन में ले लेंगे सारा कुछ जितना भी तुम्हारे फ़ोन में डाटा होगा या कोई भी अन्य जानकारियाँ होंगी पी डी एफ़ होंगे वह सारी चीज़ें आप वह आपके फ़ोन से अपने फ़ोन में ले लेंगे हैकर लोगों को क्या रहता है उनको बताने की ज़रुरत नहीं पड़ती वह अपने आप ही ले लेते हैं इससे क्या रहता है कि अगर जो आप किसी को भी बता रहे हो वह तो उसमें आपका ही नुकसान होगा उनका कोई नुकसान नहीं होगा बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं या न्यूज पर भी आप देखो तो भी बताते हैं कि आप किसी को भी अपना ओ टी पी या अपना एकाउन्ट नंबर या कुछ भी ऐसा कुछ आप दो दो ही न उनको ऐसे फ्राड लोग बहुत घूमते रहते हैं जो लोग कुछ नहीं कर पाते तो यही सब करते रहते हैं हैकर लोग बहुत हैं हैकर की कोई कमी नहीं है हैकर हैकिंग लिए क्या करना रहता है यही सब करते रहते हैं हैकर लोगों को न ओ टी पी की ज़रुरत न एकाउन्ट नंबर की ज़रुरत उसी से हैक कर लेते हैं आपका फ़ोन का जितना भी डाटा रहेगा वह सब उनके फ़ोन में आ जाएगा